जादैतर जेह्ड़ी इंडिया दी मार्किट ऐ ओह्दे बिच जादै जेह्के लेबरर कम्म करदे ते उ'नेंगी अजकल बड़े सारे लोक ग्रेजूएशन करे दे न पर उं'दे कोल स्किल निं ऐ ओह् किश बी निं करी सकदे है'न उं'दे कोल नेईं नाॅलेज़ ऐ ओह् लाईफ च किश नेईं करी सकदे है'न ते उ'नेंगी सिर्फ ग्रेजूएशन कीती उ'नें ते ग्रेजूएशन करियै कोई फायदा ऐ निं ऐ उ'नेईं ते अ जें तगर बी ओह् लेबर गै न अगर उं'दे कोल उं'दे कोल स्किल नेईं होग तां ओह् अग्गें नेईं बधी सकदे उं'दे कोल उ'नेंगी नाॅलेज मिलना होर थ्होना चाहिदा औने आह्ले टैम च जेह्का अग्गें टैम औना उ'दै बिच जेह्ड़े उं'दे बिच स्किल होनी स्किल होना चाहिदी नेईं तां ओह् कम्म नेईं करी सकदे है'न ते अग्गें ओह् नेईं बधी सकदे है'न ते उ'नें बेरोज़गारी दी मेरा रोज़गार होई जंदा अगर ओह् इं'दे कोल स्किल अच्छी स्किल नेईं होग ते उ'नें इं'या गै रौह्ना पूरी लाईफ च ओह् किश बी नेईं करी सकदे अपनी लाईफ च अग्गें ते